शामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हाचेर वचपाचो ह्या वर्साच म्हणजे शीण आसलो तो मेळ्ळो म्हाका वचपाक संदी मेळ्ळी योग गुरू रामदेव बाबा थंय येवपाचे आशिल्ले आनी आमकां ही सुवर्ण संदी कशी मेळ्ळीं पूण स्कुलांतल्या जवळ जवळ सगळ्यांक टिचर्सांक थंय वच म्हणून सांगलेलें आनी आमी ह्या संदीचें सोनें केलें तशें जालें कारण शामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत पयलेंच फावट आमी थंय पाविल्लीं तोय पळोवपाक मेळ्ळो हें एक म्हत्वाचें काम जालें दुसरी गोष्ट म्हणल्यार योग गुरू रामदेव बाबा हांका प्रत्यक्षान थंय योगासनां करता आसतना पळयलें टिव्हीचेर वगैरे पळयल्लें पूण प्रत्यक्ष पळोवप आनी टिव्हीचेर पळोवप ताचेर ना म्हणलें तरी जमीन आसमानाचो फरक आसा तो म्हणल्यार जाता आनीक तांची ती योगासनां करपाची पद्दत आनी ताणीं जी म्हायती दिलीं आनी योगासनांचे प्रयोग केले तें तें पळोवन आमचें दोळ्यांचे पारणे फिटलें खूब मनाक आनंद जालो मन भरून पावलें